मूंखे सिंधी ॻाल्हाइण त ॾाढो सुठे सां ईंदी आहे ऐं मां सिंधी ॻालाए बि ॾाढो बढ़िया सां वठंदो आहियां किथां कीअं छा आहे ॾाढो बढ़िया सां सम्झी बि वठंदो आहियां सिंधी पर मूंखे लिखण न ईंदी आहे छोकी अॼुकल्ह जे ॿारनि खे सिंधी ॻालायण बी ॾाढी घटि ईंदी आहे औरि ॾा लिखण बि ॾाढी घटि ईंदी आहे पर असां पहिरियों खां आहियूं त थोरो सो बहुत अनुभव आहे सिंधीअ में छा ॻाल्हाइबो आहे छा आहे कीअं आहे अॼ बी मुंहिंजे घर में जीअं मुंहिंजा दादा दादी पापा मम्मी इहे पाण में कोई कोई अहिड़ा वर्ड चवंदा आहिनि जंहिंमें थोरो बहुत अटक सामिनो थींदो आहे पर केॾी केॾी महिल थींदो आहे पर मूंखे वरी बि सम्झ में अची वेंदो आहे पर असांजे घर में ॿियां बि नंढा ॿार आहिनि उन्हनि खे वरी पूरी ढंग सां न ईंदी अथनि त उन्हनि खे असां विहारे करे सम्झाईंदा आहियूं की सिंधी हीअं ॻालाइबो आहे हीअं उहो कबो आहे पर लिखित में त अॼुकल्ह कंहिंखे बि कुझ न ईंदो आहे लिखण त मूंखे बि न ईंदो आ कोशिश कंदो आहियां हिक ॿ चकर कोशिश कई आ्हे की मूंखे लिखण बि अचे पर धीरे धीरे ॾ अञा ताणी त आई कोन्हे पर धीरे धीरे अची वेंदी